नमस्ते हाँ कह रहे है कि हमको फिश चाहिए हाँ तो कैसी कैसी है क्वालिटी बताइए थोड़ा और अच्छा हाँ तो अच्छा अच् बहुत महँगी अरे फिर भी थोड़ा कम अच्छा और अच्छा अच्छा

चाहिए हमको ज़्यादा क्यूँकि हम नहीं मेहमान वगैरह बुला रहे हैं तो ज़्यादा ही चाहिए नहीं तो रेंज रेंज रेंज सही लगाइए ना कम करेंगीं तभी तो हम लेंगे मतलब मच्छी की क्वाल्टी में भी कौन सा अच्छा है कि जो ले लें थोड़ा रेंज भी सही रहे हमारे लिए अच्छा भी रहे थोड़ा पापलेट मतलब कैसे है अच्छा तो कम नहीं करेंगी नहीं नहीं मतलब थोड़ा और कम ज़्यादा लेना है ना हमको थोड़ा तो आपको कम करना ही पड़ेगा ना थोड़ा और करिए क्यूँकि ज़्यादा लेना है कम लेना रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती क्या बताएँ यही पाँच ऊँच किलो तक केजी पाँच केजी कह रहे हैं कि सौ रुपया किलो देंगी तो नहीं चाहिए नहीं ज़्यादा तो नहीं कम किए ठीक है थोड़ा अपने हिसाब से कम कर दीजिए हम आ कर ले लेंगे हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक नमस्ते